ہمارے علاقہ میں قدرتی وسائل کے طور پر آم کے باغات یا مختلف پھلوں کے باغات امرود وغیرہ اور مختلف قسم کے اناج بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتے ہیں بڑی آسانی سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے کاروباروی سرگرمیوں کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے